کیا آپ مدر ڈیری سے بات کر رہے ہیں جی مجھے آپ کے جو پروڈکٹس ہیں اس کے بارے میں جاننا تھا کہ آپ اس کو کس طریقے سے اسٹور کر کے رکھتے ہیں اس کی کوالٹی کیسی ہے جی جی پروڈکٹ جو ہے وہ پروڈکٹ جو ہے فریش ہوتے ہیں بالکل جی ٹھیک ہے تو پنیر خراب تو نہیں ہوتا نا جیسے ہم اس کو زیادہ اسٹور کر سکتے ہیں نا جی اور چھاچھ چھاچھ جی اور ان کے آپ مجھے وہ بتا دیجیے کہ کس کس پرائز میں ہیں کتنے کتنے کے ہیں جی

اچھا اور فصل کا نہیں وہ فصل جی جی جی اچھا بالکل فریش ہوتا ہے جی آپ کی جو مدر ڈیری ہے اس کا ٹائمنگ کب سے کب تک ہے ٹھیک ہے بالکل میں لینا چاہوں گی آپ کی ڈیری سے تو میں بالکل بعد آؤں گی ٹھیک ہے اوکے بائے